अॼु मां तव्हांखे कुझु ॻाल्हियूं शेयर बाज़ारि जे बारे में ॿुधायांव थो शेयर बाज़ारि में पैसा सोचे सम्झी लॻाइणु खपनि तव्हां वटि जेतिरा एक्स्ट्रा पैसा हुजनि जेके तव्हांखे शॉर्ट टर्म में यूज़ न हुजनि ऐं बीमारी सीमारीअ लाइ पैसा रखण खां पोइ तव्हांखे शेयर मार्केट में एतिरा ई पैसा लॻाइणु खपनि जंहिंजी तव्हांखे घुर्ज न हुजे फ़िलहालु शेयर बाज़ारि में सोचे सम्झी करे कमु करिणो आहे ईअं ई हिन हुन जे चवण ते शेयर न वठिणा आहिनि हर कंहिं शेयर जी स्टडी विस्टडी करे उन खां पोइ तव्हांखे शेयर वठिणा आहिनि ऐं शेयर बाज़ारि में घणनि ई क़िस्मनि जूं कम्पनियूं आहिनि इहे जीअं थी ए ग्रुप बी ग्रुप बी वन ग्रुप ऐं डेली ट्रेडिंग वारा घणो करे माण्हुनि खे ए ग्रुप जा शेयर वठणु खपनि जेके लॉंग टर्म में सुठियूं कम्पनियूं आहिनि जीअं टाटा थियो तव्हांजो टी सी एस थी इन्फोसिस थियो इन्हनि थोरियुनि वीहनि पंजुवीहनि कम्पनियुनि ते ध्यानु ॾियणु खपे शेयर बाज़ारि में निफ्ट हिकिड़ी सेंसेक्स थींदी आहे जंहिंमें टीह शेयर थींदा आहिनि सभिनी खां सुठा शेयर उन्हनि शेयरनि ते वधीक ध्यानु ॾियणु खपे उन खां पोइ ईंदी आहे हिकिड़ी निफ्टी उन निफ्टी कम्पनीअ में पंजाह शेयर हूंदा आहिनि उन्हनि पंजाह शेयरनि ते ध्यानु वधीक ॾियणु खपे जेके ॿियां नंढा वंढा शेयर आहिनि उहे सोची सम्झी करे चङी उन्हनि जी स्टडी करे तॾहिं ई वठणु खपनि ऐं शेयर बाज़ारि में तव्हांखे होतिरा ई पैसा लॻाइणु खपनि जेतिरा तव्हां वटि एक्स्ट्रा हुजनि वधीक लालच करणु इन में नुक़सान थी सघंदा आहिनि ऐं शेयर बाज़ारि में उहो ई माण्हू घुसे जंहिंखें नॉलेज हुजे हिन जे चवणु हिन जे चवण ते इहे सभु न करणु खपनि ऐं जेको शेयर बाज़ारि में इहो डिलीवरी बेस्ड शेयर वठणु खपनि फीचर एंड ऑपशन में तव्हांखे घुसिणो कोन्हे छाकाणि त उन में तव्हांजा नुक़सान थी था वञनि ऐं तव्हां जेके शेयर वठो था जेसि ताईं उन्हनि जा अघु वधनि नथा उन खे कोशिशि करे तव्हांखे शेयर बाज़ारि में लॉंग टर्म लाइ शेयर रखणु खपनि तव्हांखे शॉर्ट टर्म जे नफ़े गेन में न घुसणु खपे शेयर बाज़ारि हिकु अहिड़ी आहे जंहिंमें कंहिं घर बि बर्बाद थी वेंदा आहिनि हिन माण्हुनि जी हिकिड़ी डिसीज़न ग़लति खणण सां इन ई करे असांखे शेयर बाज़ारि में सोचे सम्झी इहे सभु करिणो आहे ऐं हिन हुन जे सलाह ते न हलिणो आहे ऐं ॿिए तव्हांखे जेसि ताईं नॉलेज कोन्हे ॿिए खे घुसण जी सलाह बि न ॾींदा